انگریزی فرانسیسی آئرس اور منیکس یہ چاروں الگ الگ زبانیں ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں حالانکہ کچھ کا آپس میں تھوڑا بہت لسانی رشتہ بھی ہے آئیے ہر ایک کا مختصر تعارف دیکھے یہ جرمنی زبان ہے جو انگلینڈ سے نکلے آج یہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے اور بہت سی جگہوں پر دفتر اور تعلیمی زبان بن چکی ہے اس کی جڑ پرانی انگلس اور لیٹن فرانسیسی وغیرہ سے ملی جلی یہ رومنس زبان ہے جو لیٹس سے نکلی جیسے کہ اسپینس اٹالین وغیرہ یہ فرانس کی سرکاری زبان ہے مگر دنیا کے کے کئی ممالک میں بھی بولی جاتی ہے اس کی لپی بھی لیٹنگ ہے مگر اچارن اور گرامر انگریزی سے کافی مختلف ہے